गोंय हें फक्त समुद्र किनारे चर्ची मंदिरां आनी निसर्ग सौंदर्यानच प्रसिद्द ना पूण तेंच्या सगळ्यांत म्हत्वाचें जें वैशिश्ट्य तें म्हणजे तेंचे कला आनी हस्तकला क्षेत्र गोंयांतले लोक पारंपारीक कला चित्रकला नाच गोंदळ भजन बांबू सारकें काम नाल्लाच्या शेंगा पासून तयार केल्ल्यो वस्तू फणसाच्या लांकडाचें काम आनी कुणबी साडी सारके हेर कलेचे प्रकार जायते गोंयान चालू आसा ह्या सगळ्या कलेचे परिणाम फक्त एकाच क्षेत्रांत ना तर वेग वेेगळ्या क्षेत्रां भितर जशें फॅशन डिजायनींग जायरात आनी ल्हान ल्हान फिल्मां सारकी हे बाकीच्या उद्द्योगा भितर मुख्य प्रमाणांत आमकां पळोवंक मेळटा सगळ्यान पयलीं तर फॅशन क्षेत्र हो एक पयलो वेवसाय म्हणपाक शकता गोंयाचो फॅशन उद्द्योग आतां हळू हळू वाडत आसा आयज जायते गोंयचे आमचे डिजायनर्स स्थानीक परंपरा जपोवन रंग आकृती आनी हेचे नमुने तयार करून कपडे नवीन नवीन कपडे तयार करता कुणबी साडयो तेचे जो सगळ्यान म्हत्वाचो म्हणजे गोंयचो अभिमान आसा त्या साडयेंतले परंपरा पारंपारीक रंग जे मुखेल आसता भितर ते म्हणजे तांबडो काळो आनी धवो आनी हेच नवे डिजायनस आधुनीक फेशनीन ते जायते प्रमाणान वापरता माजे क्रशेट म्हणटा क्रशें ते गोंयान वेगवेगळ्या गांवांतल्यो ज्यो बायलो आससा त्यो आजुनूय हें काम करता हें बारीकशें काम म्हणजे डिजायनाचें काम तितूंतल्यान ती हँन्डबॅग करता वेगवेगळे कपडे शिंवता आनी खूब अश्यो एसेसरीज तेज भितरल्यान ते तयार करता त्याच बरोबर हांगा चांमड्याचें काम तें सुद्दां आमां पोळोवपाक मेळटा पारंपारीक चांमड्याचे चप्पल मागीर बेल्ट पर्सी आनी वेग वेगळ्या आतांचें ह्या पिळगेचें डिजायनर डिजायनींग वापरून ते युनीक अशी गोंयची फॅशन तयार करता अश्या तरेन गोंयच्या ही फॅशन क्षेत्रान काम केल्लें आसा त्याच बरोबर आतां दुसरें म्हणटा तें आमचें हस्तकलेचें गोंय एक पर्यटन राज्य आसा हांगा हॉटेलां रिजोर्टां मागीर बारीक बारीक रेस्ट्रोरंटा आनी जायते होमस्टेज बीन आसात हांगा तेका लागून सजावटीचो हो खूब मोठो भाग जाता कित्याक आमकां जायते भायलेचे ट्युरिस्ट येता तांकां हांगा एट्रेक्ट करचे पडटा म्हणजे तांकां आमची नाविन्यता कितें आसा नवीन कितें आसा जें आमच्या गोंयच्या कलाकारांनी काम केल्लें आसा हस्तकलेचें तें आमी हांगा तेंचे प्रेजेंटूय करता आनी तांकां हांगा जाय तो रिस्पोन्सूय मेळटा त्याच बरोबर बांबू आनी नाल्लाचे शेगो ज्यो आसात त्यो वापरन हॉटेल्सांची बिचाचे शेक्स आसा थंय सजावट करता आनी मागीर इवन आमी नाल्लाची जी कट्टी आसा तेच्यो वापर करतात तेच्यो वेगवेगळ्यो वस्तू करता इंटिरियर डिजायन म्हणजे जें घर इतले हॉटेलांतली जे भितरली सजावट आसा पळय ती ही वापरून करता त्याच बरोबर आमी मातयेचीं जी आयदनां आसात तीं वापरता आनी अशें करून जे लोकल जे मातयेचीं आयदनां करपी आसात तांकांय आमी प्रमोट करता तांकां फुडें काडटा त्याच बरोबर चित्रकला आनी जी वणटीर लायता तीं जीं चित्रां काडटात त्या तीं बीन हांगा बरे प्रमाणान लोक काडटा आनी अशे तर रितीन आमचो हेचो इंटेरियल जें कितें डिजायनींग आसता तेाचो भाग हो आमी कंप्लीट करतात हेज्या फुडें वयतकीर जे गोंयान मुख्य फेमस म्हणटात तें म्हणजे जे जायराती आसतात तें ते फक्त ते एक विक वस्तू विकपाचो असो मार्ग ना पूण तेज त्या बरोबर लोकांचो म्हणजे लोकांचे संपर्क सादून तेंचे हांगा आमी वस्तू सोंपयता तर समुद्र किनारे आसा थंय जावं आनी हंय अशें वचून आमी हांगा ब्रेंडींग करता त्याच बरोबर गोंयान जें आसा तें फिल्म क्षेत्र म्हणजे चित्रपटां वेगवेगळीं पिक्चरां हांगा काडटात हांग गोंयान दर वर्सा किदं जाता इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टीवल इफ्फी हांगा भरता तर त्या वेळार सुद्दां गोंयची सुद्दां जी कोंकणीन आमची पिक्चरां आसता तीं सुद्दां हांगा त्या इफ्फीन दाखयतात गोंयची वेगवेगळी वेशभुशा मागीर हांगाच स्थानीक जे दिग्दर्शक आसा तेंचे ते हांगा हांगसरल्ले पारंपारीक कपडे जे किदें वापरतात ते सगळें आपल्या पिक्चरांतल्यान थंय दाखयता हांगाच सेट जे तयार करता तें सुद्दा हांगा नाल्लाचीं झाडां मातयेचीं जी आयदन आसा तीं आनी वेगवेगळे अशे घरांचेर जीं चित्रां काडटात तीं काडून तशे तरेन ते सेट तयार करता आनी जीं आमची गोंयचीं बायलां आसा जीं फुगडी मागीर दशावतारी नाटक ती कला वेगवेगळी आसा गावडा कुणबी नृत्य आसता मागीर जागोर आसता कट्ट्यांचो डांस कळशी फुगडी समयी नृत्य घोडेमोडणी अश्यो वेगवेगळ्यो कला ह्यो ह्या पिक्चरां थ्रू नाटकां थ्रू किंवां फिल्मा थ्रू दाखयता त्याच बरोबर गोंयचें जें पर्यटन क्षेत्र आसा तेंय खूब व्हडलें आसा जरी थं डायरेक्ट विचारूंक ना तरी हस्तकला आनी ही तर पर्यटकाचो एक म्हत्वाचो असो भाग आसा कित्याक ह्यो सगळ्यो कला आसा त्यो पर्यटका शिवाय एक फिकी आसा म्हणजे तेंकां तो वेल्यू मेळना सर जेन्ना पर्यटक जेन्ना ह्या क्षेत्रान येता समान म्हणजे पर्यटन कशें वाडटलें तेचेर जेन्ना विचार करता तेन्ना ह्या गोश्टीक आमकां चड स्कोप मेळटा